नमस्कार सर मेरा नांऽ रोहित कुमार ऐ ते पिच्छें नेहां पत्नीटॉप बड़ा मश्हूर होआ ते स्पोर्ट्स इवेंट होआ हा ते आर्मी आर्मी आह्लें एह् जेह्का प्लान कीते दा ते ओह्दे बिच में पार्ट लैते दा ते सर में ओह्दे च में बी बड़ी सारी गेमां खेढी दियां सर ते ते में ओह्दे थमां बाद च कॉलेज आया ते में मिगी लग्गेआ के में होर बी सारे गेमां च पार्ट लेई सकदा ते में होर बी सारियां गेमां खेल्लियां ते ओह्दे च में क्रिकेट बी खेढेआ फुटबॉल खेढेआ में बैडमिंटन खेढेआ ते मिगी लग्गेआ के में गेम बिच स्हेई मतलब अपना स्हेई दस्सी सकदा ते सर ते ओह्दे बाद च मेरी स्लैक्शन होई उत्थें ते में बाहर जाइयै में गेमां खेढी दियां में कबड्डी खेढी दी सर

बड़ी दूर तक्क गेआ में मतलब बड़ियां गेमां खेढ़ियां बड़ा स्ट्रगल करियै ते बड़ी सारियां गेमां खेलियां ते में दिक्खेआ के स्ट्रगल करियै में बड़ी सारी गेमां खेढियां जेह्कियां मिगी एह्बी लग्गेआ के में स्पोर्ट्स बिच बैस्ट ते ऐं मगर फिजीकली बी बैस्ट होआ दा ठीक होंदा